गौरमैंट दी जेह्ड़ी स्कीमां ऐ साढ़े इद्धर बड़ी अच्छियां ऐं अजकल्ल दे जेह्ड़े मोदी जी होरें ब्हौत अच्छी अच्छियां स्कीमां रक्खियां जि'यां कि अगर असें गी कोई बड्डी ई इंजरी होई जंदी ऐ अगर अस अगर डिग्गी जन्ने आं लग्गी जंदी ऐ अप्रेशन करवाना ऐ ओह् गौरमैंट दी जेह्ड़ी अजकल्ल आयुश्मान कार्ड चला दा ऐ आयुश्मान कार्ड दे उप्पर साढ़ी फ्री इलाज होंदा ऐ अगर अस प्राइवेट हास्पिटल च बी चली जाचै उत्थै बी साढ़ा फ्री इलाज होंदा आयुश्मान दे कार्ड दे उप्पर आयुश्मान दा कार्ड बी साढ़े बास्तै ई श्रम कार्ड बने ऐं अगर असें जि'यां कि हून गौरमैंट स्कूल दिक्खेआ जाए अठमीं तक स्कूल दे जेह्ड़े बच्चे गी ओह् राशन थ्होंदा ऐ खाने गी रुट्टी थ्होंदी ऐ बच्चे गी मतलब कि गौरमैंट स्कूल रुट्टी राशन मिलदा ऐ एह् बी इक गौरमैंट दी गै स्कीम ऐ जि'यां कि साढ़े हैल्थकेयर बास्तै दिक्खेआ जाए दे साढ़े आयुश्मान कार्ड बनाए ऐ उ'नां ने आयुश्मान कार्ड दा इन्ना अच्छा मिलेआ ऐ जां फिर गौरमैंट स्कूल ना शनिबार इक टैबलेट मिलदी ऐ जेह्ड़ी बच्चे दे पेट बगैरा साफ करने बास्तै फिर उं'दा कैंप लगदा ऐ कि कदें कदें उ'नें कैंप लांदे ऐ कि ठीक ऐ कैंप लाया ऐ गौरमैंट ने कैंप लाया ऐ कि बच्चे गी ओह् स्कूल च कैंप लग्गेआ जां कुसै ग्रां च कैंप लग्गेआ ऐ जेल्लै ग्रां च कैंप लगदा ऐ ते ओह् दिखदे ऐं कि फ्री उं'दे बिच्च इलाज मिलदा ऐ दोआयां मिलदियां ज'गा ज'गा डिस्पैंसरियां खु'ल्ली दियां गौरमैंट हास्पिटल चली जाओ तुस उं'दा कोई इलाज ऐ जां कोई प्रैगनैंट लेडियां उं'दे अज्ज डिस्पैंसरियें बिच्च टीके फ्री लगदे ऐ फिर उ'नें गी दोआई मिलदी ऐ फ्री आयरन कैल्शियम फ्री तुस नौ म्हीने तक जाओ फिर आंगरबाड़ी च चली जाओ आंगनबाड़ी च हून गौरमैंट ने स्कीम रक्खी कि आंगनबाड़ी बिच्च उ'नें राशन दिंदे ऐ ब उ'नें गी होर उं'दे जेह्ड़े मतलब कि अगर तुसें गौरमैंट केस करोआया ऐ ठीक ऐ ओह्दे बिच्च केह् होंदा ऐ कि गौरमैंट कैंह्दी ऐ कि तुसें गी बंदा गरीब ऐ इ'नें गी पैसे बी मिलदे ऐ बड़ी अच्छी अच्छियां स्कीमां गौरमैंट ने रक्खी होइयां ऐं अजकल्ल ते ब्हौत अच्छी जेह्ड़ी चीज ऐ ओह् आयुश्मान कार्ड ऐ जेह्ड़ी गौरमैंट हास्पिटल बी चलदी ऐ होर प्राइवेट हास्पिटल बी चलदी ऐ जेह्ड़ी बच्चें बास्तै बी ब्हौत अच्छी ऐ साढ़े बास्तै बी ब्हौत अच्छी ऐ स्याने बंदे बास्तै कोई अच्छा जिल्लै गौरमैंट हास्पिटल जागे तुसें गी ओह्दी पर्ची फ्री होंदी जेह्ड़े बड्डे सिटिजन होंदे ऐं जि'यां कि मतलब बजुर्ग जंदे ऐ उ'नें गी दोआयां बी फ्री मिलदियां प्रैगनैंट लेडी बास्तै बी उं'दी पर्ची बी फ्री होंदी ऐ उं'दी दोआइयां बी फ्री मिलदियां ऐ डाक्टर बी बड़े अच्छे होंदे ऐं उं'दी केयर बी अच्छी होंदी ऐ एह् सब के गौरमैंट दी गै स्कीमां न तां करके गै एह् चला दा हून साढ़े ग्रां बिच्च बी दिक्खेआ जाए ते साढ़े ग्रां बिच्च सानूं अलग इक डिस्पैंसरी मिली गेदी डिस्पैंसरी च अस जाचै अगर असें मतलब कि उद्धर कोई बी पी बगैरा चैक्क करोआना ऐ जां वेट चैक्क करोआना ऐ जां प्रैगनैंट लेडी ने कुछ दोआई लैनी ऐ जेह्ड़ी बंदा कोई जेह्ड़ी बंदा नेईं लेई सकदे बाह्रों ओह् सारा कुछ ओह् दिंदे ऐ फ्री च दिंदे ऐ गौरमैंट ने बड़ी अच्छियां हून इ'नें मतलब कि इन्ना करोना चला दा हा इ'नें एह् बी रक्खेआ कि चलो इ'नें गी इंजैक्शन बी फ्री मिले करोना दे करोना दी जेह्ड़ी बैक्सीन ही ओह् बी सानूं फ्री मिली ऐ फ्री लग्गी ऐ कोई पैसा निं कुहै ने लैता सब कुछ इ'नें दिक्खेआ आयुश्मान दे कार्ड दी बड़ी अच्छी